हाँ हाँ मैंने अपने इस्कूल में साइंस प्रोजेट बनाया था और अपने मित्र के साथ मिलकर वह प्रोजेक्ट बनाया था हम लोग ने वह साइंस प्रोजेक्ट में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया बनाने के लिए समझ नहीं आ रहा था पर फिर भी हम लोगों ने वह साइंस प्रोजेट बनाने के लिए कई सामग्रियों का इस्तेमाल किया जैसे कुछ जैसे कुछ साइंटिफिक सामान सोलर सिस्टम और क्या बोलते प्रेक्टिकल जैसे थर्मोकॉल शीट और भी अन्य सामग्रियाँ का इस्तेमाल कर कर उसको दो दिन में बनाया हुआ था और हम लोग ने वह सामग्री जो इस्तेमाल की थी उनका सही से इस्तेमाल कर कर हम लोग ने वह प्रोजेक्ट बनाया हम दोनों ने बनाते टाइम बहुत सी ऐसी मज़ेदार और यादगार चीजें करीं और बहुत ही मज़ा आया था और हम लोग का जो प्रोजेक्ट था साइंस का वह इस्कूल में हम लोग को प्रथम पुरस्कार भी मिला था और सबके सामने इस्कूल में गौरवान्वित पुरुस्कार भी मिला था और सबके सामने हम लोग को प्रोत्साहन किया था और हमको देख कर बहुत सारे लोग भी बच्चे इस्कूल के हमारे हमसे छोटी क्लास के सब प्रोत्साहन हुए थे हम लोग से और हम लोग काे सम्मान किया गया था और हम लोग का प्रथम आया था